जेनाकि एखन हमसब धान केलहुँ अच्छा धान हमरा सभके भेल किछु खाइलए अपन राखि लेलहुँ किछु बेचैके भेल बेचैकेलिए जे छै हमरा सबसँ सस्ता रेटमे बड़का बेपारीसब लऽ लैए लऽ करिके ओ अच्छा पइसा पीटि लैए वएह चाउर हमसभ खरिदै लऽ गेलहुँ जेना कोइ सर कुटुम्ब आबि गेल या कोनो भोजे भेल या कोनो चीजके एकटा फँक्शने भेल ओहिमे हम दस आदमीके खाइलए देलहुँ तऽ ओ चाउर हमरा सभके पैँतिस चालिस रुपैआ किलो खरिदऽ पड़ि जाइए ओ आनैए तऽ ओकर टेस्ट अलग होइ छै वएह चीज हमरा सभके पास कोनो बेबस्था नहि छै मण्डी नहि छै जेकि मण्डीमे जाकरके बेचिए ई सरकार अगर एकटा मण्डिओ एम्हर दऽ देतै रहै तऽ ओ जे छै उचित रेट सरकारवला रेट हमरो सभके मिलतै रहै तऽ हम दलाल सभके या फेरीवलासबके चक्करमे बेपारी सबके चक्करमे हमसभ नहि पड़ितौं रहै तऽ किछु बचत भऽ जैते आओर हमहूँसभ कनि किछु तरक्कीपर चलि जइतौं चल भाइ एतेक लागत लगेलिए आओर खेतीमेके एतेक बेचलिए तऽ हमरा जे छै खाइ भरि तऽ हमरा नफामे आबि गेल आओर जे लागत लगेलहुँ ओ लागत हमरा हमरा वापस भऽ गेल लेकिन से चीज तऽ भऽ नहि रहल छै जतेक लगबै छिए ओतबे खा पी करिके हमसभ बराबर कऽ लै छिए गेहुँओके समयमे एनाहिए होइ छै हमरा सभके साथमे सस्ता रेटमे गेहूँ खरीद लै छथि ओसभ आओर बादमे हमरा सभके घटल तऽ खरिदैलए गेलहुँ तऽ हमरा सभके वएह तीन गुना जादा पड़ि जाइए आओर वएह सबके कनि मण्डी एकटा भऽ जेतै हमरा मिथिलाञ्चलमे दरभङ्गा जिलामे गामघरके अगल बगलमे पाली नगर क्षेत्र या घनश्यामपुर क्षेत्रमे तऽ हमहूँसभ बेचतिए रहै तऽ वएह सरकारी रेटसँ बेचतिए तऽ हमरो सभके किछु पइसा मिलि जैते रहै तऽ ओहिमे कनि हमरा सभके प्रॉफिट जे गामसँ बाहर कतहु जाइलए नहि पड़ितै दोसर काज करैलए नहि पड़ितै खेतिएमे फेर हमसब एतेक कऽ लेतिए जेकि हमरा सभके वएहसँ अपन लागल रहितौं रहै लागल रहितौं रहै वएह धनिआ भेलै धनिआ जेनाकि जादा भऽ जाए छै तऽ बेचि दै छिए सस्ते रेटमे बेचऽ पड़ै छै हमरा सभके ततेक अन्दाजा अइ ने किएक एतेक तऽ एखन हमर मिथिला डेवलप नहि केलक हँ जेना जेना डेवलप करत तेना तेना हमरो सभके हमरा सभके नहि तऽ हमर बाले बच्चा सभके किछु सुख मिलतै जतेक जल्दी हुअए ओतेक जल्दी कनि एहि सबपर अहाँसब धिआन दिऔ आओर जे हमरो सभके क्षेत्रमे एकटा मण्डी भऽ जाए हर चीज हमरा सभके एतऽ महग पड़ि जाइए खादो लैलए जइऔ ओरिजिनल खाद नहि मिलै छै ओहिसँ हमर सभके खेतिओ जे छै मतलब फसिलो हमर सभके ओतेक सही नहि भऽ पाबै छै धानेमे भेलै किछुके कट्ठा मन होइ छै किछुके कट्ठामे दुइ मन होइ छै तऽ जकरा खाद अच्छा मिलि गेल मुँह देखल मुँगबा बाँटि करिकऽ एतऽ खादो दै छै आओर जे आदमी कम बाजै छै कम सीधा सादा रहल ओकरा कोनो घटिआ खाद दऽ देलक ओ बेचारा तैओ देलक भगवानके सहारे हमसभ खेती केलहुँ आओर गेहुँओ समयमे इएह होइ छै ककरो जकर अच्छा पहुँच छै चला चलती छै ओकरा हर चीज अच्छा मिलै छै हमरा सभके एतेक छोटा मोटा किसान छिए इएहलिए हमरा सभके एतेक चलाचलती नहि रहैए अगर मण्डी एतऽ सरकारी आबि जेतै तऽ ओहिमे सब एक नजरिसँ देखल जेतै तऽ सब कोइ पइसा जे छै अपन बराबर मिलतै रहै सरकारसँ तखन हमहूँसभ बड़का बेपारीके हाथ नहि लागऽ देतिए ओ रेञ्जमे हमहूँसभ पहुँचि जेतिए इएहसब बात अइ आब एहिसबपर अहाँसब कनि धिआन दिऔ बाकी जे छै दरभङ्गा क्षेत्रमे मण्डी छै बड़का बेपारी एतऽ पिकअपपर सबटा खरीदलैए ककरोसँ एक क्विन्टल ककरोसँ चारि क्विन्टल ककरोसँ आठ क्विन्टल अपना स्टॉक बना लैए बड़का ट्रके लऽ अनलक या बड़का पिकअपे लऽ अनलक ओहिमे अपन जे छै अपन लोड केलक लोड कऽ करिके ओतऽ बेचलक बेचिकऽ आएल तखन ओसब पइसा हमरा सभके भइआ अहाँके एतेक धान छलै हइए एतेक पइसा लिअऽ अहाँके एतेक धान छलै एतेक पइसा लिअऽ एक हप्ताह ओकरा पाछू तगेदा करैत रहू तखन ओ पइसा ओ देत मतलब हमरे धान हमरे धान आओर लऽ करिके बेचिकऽ तखन जे छै ओसभ हमरा पइसा दै छै ई नहि करै छथि ओसभ जेकि धान एम्हर लेलहुँ ओम्हर तुरन्त पइसा दऽ देलहुँ से चीज करबे नहि करै छै धान आइ उठाकऽ लऽ गेल चारि दिनका बाद बेचिकऽ आएल तखन ओसभ हमरा पइसा दैए तखन हमसब अपन नून तेल या जे खाद उद लेनाइए अगला फसिलके लिए दिए बैल जे लेनाइए से तखन लऽ छिए अगर ओ एक हप्ताह हमरा पइसा नहि देलक तऽ एक हप्ताह हमर सभके खेती पछुए जाइए पछुए जाइए तऽ बादमे सब कहै छै रे तू कि केलही खेतीमे अँए एतेक पाछू किएक भऽ गेलही तऽ यौ एना एना बात छलै वएह पइसा पलटितिए रहै से बेपारी जे लऽ गेलै धान से पइसा नहि देलक एतऽ एखन बेचलकै कहाँ आब तऽ ओ पनरह दिनका बाद बेचतौ तखन पइसा देतौ तखन फेर ककरोसँ करजा लिऔ करजा लऽ करिके फेर अहाँ खेती करिऔ खेतीमे लगैऔ तऽ ओकरा बादमे जे छै ट्रैक्टरोवला कनि आनाकानी करऽ लागै छै जे भाइ ओकर बाउग भऽ गेलौ ओहिमेसँ हम नहि लऽ जेबौ आब ओकरा नेहारा करिऔ तऽ ओ कहतै जे भइआ हमर जतेक नोकसान हेतौ ओ नोकसान तू भरही नोकसान भरबी तखने हम जाए देबो आओर नहि तऽ फेर कोइ समझदार रहल तऽ लऽ जो लेकिन फार चलबैत लऽ जहिए जे हमरो नोकसान नहि हो पानिके समयमे सभके पानि पटा गेल हमर तऽ खेती पाछू भऽ गेल ने ओ पानि पटा लेलक पानि पटबैके बादमे आब हम लऽ गेलहुँ तऽ भाइ पाइप ओहिमेसँ नहि जेतौ तऽ दोसर जगहसँ फेर बेबस्था करू तखन करू जे दस रुपैआ घण्टा हैत से ओ हमरासँ जे छै सीधा तीस रुपैआ घण्टा लेत पाइप बिछैऔ एक दिन पूरा समय बरबाद करिऔ तब जाकऽ पटाएत ओकर सभके दोसरके खेतमे खाद पड़ि गेलै आब हमर खेतमे जे छै दस दिनके जगह पनरह दिनके बादे खेतमे खाद पड़तै तखन जा करिके हमसभ ओकरा किछु कऽ सकै छिए ओसब आगू गहूम काटनाइ चालू कऽ देतै पूरा खेत खलिहान खाली भऽ जेतै आओर हमर गेहूँ जे छै सबसँ लास्टमे कटतै तऽ वएह गेहूँ जे छै हमर सभके राइ छित्ती भऽ जाए छै सरकार अगर एगो बोरिङ्गो कतहु लगा देतै रहै सरकारीवला जेना सिटीसबमे छै रहै छै तऽ हमरो सभके किछु फाइदा भऽ जइतै रहै लेकिन सरकार जे छै कनिकबो एहि क्षेत्रमे कनिकबो धिआन नहि दै छथिन बस इएहसब बात छै आब एहिमे अहाँसभ जे कहिऔ